मिडियामे सभसँ पहिले देखियौ आइकाल्हि लोग बेरोजगार बहुत छथि बहुत युवा बेरोजगार छै ओहिपर जे छै से की होइत छै ताहिके बाद विकासके काम सरकार जे जेना कहैत छै ओहि मुताबिक होइत नहि छै तऽ ओकरा सभसँ पहिले मिडियावला उछाल मारैत छथिन ओहिके बाद जे छै नेता कतेक की बोलैत छै नहि बोलैत छै ताहिके बाद नेताके बोलयके जे नीक बोलैत छै सेहो कहैत छथिन जे बेजाय बोलैत छै सेहो कहैत छथिन तऽ हुनका कहयपर मिडियावला खाली इएहसभ ढूँढने फिरैत छै तऽ मिडियावलाके ई देखैत छै कतय विकास भए रहल छै किनका तकलीफ भए रहल छै की भए रहल छै अच्छा कहलखिन तैओ कहैत छै बुरा कहलखिन तैओ कहैत छै तऽ मिडियाके तऽ ई कामे छै जे भी जतय भी कोनो नुकसान भए रहल छै पहिले उएह लेतै तऽ सभसँ पहिले ओ देखैत छै तकर बाद सुरक्षाकेँ देखैत छै कि सुरक्षामे जे छै से की करैत छै कतय कोन महिलाके की भए रहल छै कतय मतलब ईसभ चीज छै ने इएह सभचीज मिडियामे छै एक सेकेण्डमे जे छै से ओ रिपोर्ट हुनकर सारा जगह फैलल रहैत छै आ एक सेकेण्डमे रिपोर्ट माँगैत छथिन एहि क्षेत्रमे ओहि क्षेत्रमे कतय की भए रहल छै ओ सारा ओकर प्रेसमे ओ इङ्गित होइत रहैत छै ओहिके बाद ओकर प्लेट बनैत छै प्लेट बनयके बाद ओ छापैत छथिन ओकरा ओ चारू तरफसँ स्वतन्त्र छथिन ओकरा किछु नहि छै ओ जे छै से जे गलत सही बोलबै ओकरा छापबे करथिन बुझलियै ने